राजस्थान में सब से अच्छा अस्पताल सवाईमान सिंह अस्पताल है इस में सब से अच्छा इलाज होता है सभी राज्य के लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं दूर दूर से लोग अब जिन पता चलता है कि सवाई अंस अस्पताल में ये इलाज होता है डॉक्टर भी दूर दूर से इस में रिसर्च करने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा अस्पताल है सोनी हॉस्पीटल है इस में विदेश के डॉक्टर काम करते हैं इस में सभी प्रकार का इलाज होता है गीतांजलि है मेडिकल इस में भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं बहुत अच्छा इलाज होता है इस के अंदर और हार्ट का हॉस्पीटल है इस के अंदर भी बहुत अच्छा इलाज होता है इंस्टिट्यूट है ये इस में तरह तरह के बच्चे अपना अभ्यास करने के लिए आते हैं